جی ہاں پرندوں کی فوٹوگرافی ایک بہت ہی دلچسپ اور صبر صبر آزمہ شوق ہے جنگل میں پرندوں کی زبردست شارٹس حاصل کرنے کے لیے مجھے اہم نکات ہیں صحیح وقت کا انتخاب پرندے عموماً صبح سویرے اور شام کے وقت زیادہ سرگرم ہوتے ہیں خاص طور پر طلوع آفتاب کے وقت خاموشی اور صبر پرندے بہت حساس ہوتے ہیں اس لیے خاموشی سے بیٹھنا اور حرکت کم رکھنا ضروری ہے اچھی شارٹس کے لیے طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے مناسب کیمرہ اور لینس پرندوں کے فوٹوگررافی کے لیے ٹیلیفوٹو لینس مثلاً یا بہترین ہوتا ہے تاکہ آپ فاصلے سے بغیر ڈرائے ان کی تصویر لے سکیں کیمرہ سٹزگین فاسٹ شٹر اسپیڈ مثلاً